हल्लो जय झूलेलाल ॿुधायो ॿुधायो हा मां परेश पियो ॻाल्हायां जय झूलेलाल स्टेट एजंसी खां हा ॿुधायो साईं हा हा हा हा हा हा ओके ठीकु आहे हूं ठीकु आहे साईं तव्हां बेफ़िकर रहियो असां वटि हिते सिंधी सोसाएटी आहे ऐं फ़्लेट बि आहिनि तव्हांजो बजेट घणो आहे साईं केसि ताईं तव्हांखे खपे पंज छह हज़ार जे रेंट में दादा मां त इहा सलाहु ॾींदोमाव अॼु असांई अम्मा तां दु हली वेंदा नौकिरीअ ते त अम्मा घरु अकेली विहंदी त फ़्लेट में सभु मिली झुली रहंदा आहिनि त फ़िलेट में तव्हांजो ओ पंजे छहें हज़ारे ताईं तव्हांखे सुठो फ़िलेट मिली वेंदो हुनमें हेठि सिक्योरिटी बि रहंदव ऐं सभु आपिसी आड़ोसी पड़ोसी सभु पंहिंजा सिंधी भाउर वेंदा त तव्हांखे मुंहिंजी सजेशन मुंहिंजी सलाहु इहा रहंदी के तव्हां फ़िलेट में अची वञो पाण वटि हिते साईं बाबा अपार्टमेंट आहे इनमें तव्हांखे मां सुठो हिकिड़ो फ़िलेट वठाराइ थो ॾियां भाड़े ते उनमें तव्हांखे हिकदमि बढ़िया रहंदो दादा हिनमें ईअं आहे के हिक एड ॿ डिपॉज़िट हिक एडवांस ऐं मुंहिंजी हिक टक्को दलाली रहंदव सभु सभु सभु अथव लिफ़्ट अथव सी सी टीवी केमेरा अथव ॿाहिरि सिक्योरिटी अथव तव्हांजे परमीशन जे बिना त तव्हांजे फ़िलेट में केरु अची बि न सघंदो अपार्टमेंट कमपाऊंड में केरु नथो अची सघे वे बिना तव्हांजे परमीशन जे फ़ैसिलिटियूं स सभु फैसिलिटियूं अथव सुठा अंदरि सुठो मंदिर ठहियलु अथव साईं बाबा जो मना झूलण देव जो मंदिर अथव ॿारनि खे रांदि करण लाइ सुठो अंदरि प्लेग्राऊंड आहे स सभु सभु अथव अंदरि अपार्टमेंट में जिम स्विमिंग पूल लाएब्ररी इंडोर एक्टिविटीस लाइ सभु अथव हुनखां पोइ पंहिंजो सभु ॼणा मिली करे जो जोगींग ट्रैक अथव योगा योगा सेंटर अथव बॉक्स क्रिकेट अथव ऐं दादा नया नया फ़िलेट ठहिया अथव ऐं हिनमें तव्हांखे महीने जा हज़ार रुपिया मैनटेनन्स बि भरिणो पवंदव इहा अथव साईं बाबा अटा अपार्टमेंट्स नियर झंडा चौक बाक़ी मां तव्हां मूंखे तव्हांजा नम्बर हाए मोकिलो मां तव्हांखे सॼी एड्र्स उनमें ॾई थो छॾियां लोकेशन सां गॾु त सुभाणे भले तव्हांजी अम्मा खे वठी अचो तव्हां ॾिसो त जेको बि कुझु असांजे तरफ़ खां नेगोसीएसन थियो सां बिलिडर खां असां तव्हांखे करे ॾींदासीं ठीकु आहे पुटु अचो आराम खां अचो अची ॾिसी वञो जय झूलेलाल